हा दीदी असांखे तव्हांजो नंबर ॾिनो आहे कंहिं असांखे किचन ठाराइणो आहे मोड्यूलर किचन त तव्हां भई असांखे हेल्प कंदा हा हा असांजे कोई कलर बि घुराइणा हुजनि त भई कहिड़ी रीत घुराइणो कलर हा हा असां ऐं असांजो एल साइज जो किचन आहे ऐं हेठि मथे ॿिन ई हंधु ठाराइणो आहे असांखे भई कहिड़ी तरह कराइणो पवंदो

हा हा तव्हां हिते ईंदा की छा कंदा ऐं सनमाइका इहे सभु हिते मिली वेंदियूं

हा हा हा ठीकु आहे हा ही अथव उहा त वरी बि असां तव्हां अचो त ॾिसो वरी बि आइडिया ॾियो भई कीअं ठाराहियूं कहिड़ी रीत कराइबो आहे असां कॾहिं ठाहिरायो कोन्हे तव्हां ॾिसो त वधीक तव्हांखे ख़बर पिए न हा हा हा हा भले तव्हां ॾेखारियो त वधीक सुठो त असांखे बि कुझु थोरो वधीक आइडिया अचे त हिन हिन हिसाबु सां ठाहिरायूं सुठो असांखे तव्हां जो इलाही ॼणनि ॿुधायो आहे हा बजट ऐं भई केतिरो बजट रहंदो हा हा हा ठीकु आहे हा हा हा ठीकु आहे हा हा